जब मैं छोटी थी तब मुझे पेन्टिन्ग का बहोत सौख था बट मैं अच्छी से तरह से नहीं कर पाती थी तो वो पहले तो मैं पेन्सल से ड्राइन्ग बनाते थे फिर उसके बाद में पेन्सल वाले कलर से कलर करते थे जब मैं छोटी थी तब मुझे पेन्टिन्ग का बहोत सौख था बट मैं अच्छी से तरह से नहीं कर पाती थी तो वो पहले तो मैं पेन्सल से ड्राइन्ग बनाते थे फिर उसके बाद में पेन्सल वाले कलर से कलर करते थे जब मैं छोटी थी तब मुझे पेन्टिन्ग का बहोत सौख था बट मैं अच्छी से तरह से नहीं कर पाती थी तो वो पहले तो मैं पेन्सल से ड्राइन्ग बनाते थे फिर उसके बाद में पेन्सल वाले कलर से कलर करते थे जब मैं छोटी थी तब मुझे पेन्टिन्ग का बहोत सौख था बट मैं अच्छी से तरह से नहीं कर पाती थी तो वो पहले तो मैं पेन्सल से ड्राइन्ग बनाते थे फिर उसके बाद में पेन्सल वाले कलर से कलर करते थे और उसके बाद क्या हुआ पहले तो अच्छी पेन्टिन्ग नहीं बनती थी और जब मैं बड़ी हुई उसके बाद मैं बड़ी क्लास में आई तब फिर पेन्टिन्ग बनाना स्टार्ट किया उसके बाद में पहले तो अलग अलग कलर जैसे कि हमने साड़ी की पेन्टिन्ग बनाई उसके बाद मैंने दीवारो पर पेन्टिन्ग बनाई उसके बाद वह मिट्टी के घर पर मैंने पेन्टिन्ग करना स्टार्ट किया उसके बाद में

मतलब पेन वाटर कलर से बहुत कलर भी फैल जाता था अच्छी पेन्टिन्ग्स नहीं बनती थी उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे से मैंने पेन्टिन्ग बनाना स्टार्ट किया फिर उसके बाद में पेन्टिन्ग बन गई फिर बहुत ज़्यादा नहीं तो अच्छे कलर मिलते जब बड़ी क्लास में आई तो बड़े अच्छे से मैंने स्पीड बनाई और उसको मैंने कलर किया उसके बाद भी वह कलर अच्छे से किया यह होता है कि जैसे कि हम कलर करते हैं तो वह कलर करने के लिए बढ़िया से एक कटोरी लेनी चाहिए जिसमें से हम दो तीन कलर वह करें इसको अलग अलग कलरों में वह बाटें फिर अलग अलग दो तीन ब्रश हों जिसके लिए हम रखकर उसको अच्छे से कलर कर सकते हैं इससे क्या होता है दो तीन ब्रश से यह होता है कि हम मेरा ड्रॉइन्ग भी नहीं ड्रॉइन्ग भी नहीं गन्दी होती है और अच्छी तरह से हो भी जाती है फिर क्या होता है उसके बाद में यह होता है कि मैंने ड्रॉइन्ग करना सीखा और उसके बाद में बचपन में तो पहले तो यह वॉटर कलर और अच्छे अच्छे कलर भी नहीं आते थे जैसे कि यह मोम कलर और स्केच कलर यह सब आते थे अब तो तो एक से एक अच्छे कलर भी आते हैं और अच्छी अच्छी पेन्टिन्ग्स बनाने सीखने का हमें अच्छा लगता है बाद में यह होता था कि अभी तो हमने छोटे थे तो ऐसा नहीं होता था अलग पेन्टिन्ग बनाते थे तो भी कलर भी करते थे तब भी कभी कलर फ़ैल जाता था और पेन्टिन्ग गन्दी भी हो जाती थी अब तो क्या है कि जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम पेन्टिन्ग कर सकते हैं इसके लिए क्या होता है जैसे कि हमने एक कटोरी में कलर लिया और अलग अलग हिस्सों में धर दिया

कलर भी कर सकते हैं और हमने कलर भी सीखा था और पहले से नहीं पता था बट अब बहुत अच्छा लगता था उसके बाद में क्या हुआ हमने दो तीन

और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मुझे बनाना सीख गए और क्या होता था और बहुत ज़्यादा मुझे फील हुआ और जैसे कि दीवारों पर पेन्टिन्ग करना और पेड़ों पर बनाकर वह करना तो उसके लिए अच्छे अच्छे कलर भी करने चाहिए जैसे कि

और क्या रहता है जैसे कि पहले तो मतलब यह नहीं था कि वॉटर कलर नहीं थे अच्छे अच्छे कलर भी नहीं थे इससे क्या करते थे पेन्टिन्ग अच्छी बनती थी पर कलर की वज़ह से अच्छी नहीं लगती थी अब तो तो दीवारों पर भी पेन्टिन्ग बना सकते हैं और वह मिट्टी के घर हैं उनपर भी पेन्ट कर सकते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद क्या था दो तीन दो तीन मिनट तक सूखने को भी डाल दो अच्छी तरह से सूख भी जाती है उसके बाद भी आप करो कलर तो उसपर और भी बेटर लगता है किसलिए क्योंकि क्योंकि पहली लेयर करोगे तो उस पे हल्कापन होता है दोबारा करेंगे तो अच्छापन आता है इसलिए होता है कि पहला होता है हल्का फिर फिर डार्क होता है तो इसलिए हमें दोबारा कलर करना चाहिए अन्डरलाइन भी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी ड्रॉइन्ग रहेगी और उसके साथ में यह होता है कि हमलोग बहुत कुछ करते हैं बट अच्छी ड्रॉइन्ग नहीं बना पाते कलर की वज़ह से सब मिस्टेक हो जाता है बट बहुत ज़्यादा लोग के होते हैं कि हमलोग क्या करते हैं ना हम बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हो जाता है कि कि हम कर ही नहीं पाते बट यह होता है कि हमलोग यह करते हैं कि अच्छा दिखना चाहिए बट ऐसा हो नहीं सकता बट हम कोशिश करते हैं ना कि अच्छा दिखना चाहिए वह लोग क्या कर वह लोग क्या करते हैं पेन्टिन्ग बनाते हैं कलर भी करते हैं और सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि मतलब पेन्टिन्ग में सफ़ाई होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती इसलिए हमें पेन्टिन्ग करनी चाहिए